चेटी चंड पर्व मल्हाइण लाए असां जेको भोजन ठाहींदा आहियूं उन मां सभिनि खां पहिरियों आहे मिठी ताहिरी ऐं कुहर ऐं वस्त्र जेके पाईंदा आहियूं पीला वस्त्र पाए नवां कपिड़ा पाए करे असां चेटी चंडु पर्व मल्हाईंदा आहियूं